म्हाजे चडशे फोटो सैमाचेर आदारीत आसता हांव गांवगिऱ्या वााठारांत आसतना हांवें न्हंयो झरो फुलां झाडां पेडां सवणी हांचे हांचे खूब फोटो काडल्यात आनी जेन्ना आमगे बड्डेचो या आनी खंयचो उमेदी सण आसता तेन्ना हांव म्हाज्या भयण भावाचे आनी तांचे कोणाचो बड्डे जाता तांचो फोटो काडपाक म्हाका खूब उमेद आनी जेन्ना हांव खंय भोवपाक वयता आनी जेन्ना हांव नव नवें कितें ट्राय करता खंयच्या रेस्टोरंटान तेन्ना हांव जेवपाक पयलू फोटो काडटा किद्याक तर तें यादी दवरपा खातीर आनी हांव ल्हान भुरग्यांचे बी फोटो काडटा किद्याक ती खूब गोड आसतात